कहिड़ो हाल अथव दीदी मुंहिंजो बि सुठो हाल आहे हूं तव्हां मसाज कंदा आहियो मां हिते रहंदी आहियां पासे में ई तव्हांजे तव्हांजी आशा गंज में दुकानु अथव न हा मां आशा गंज में ई रहंदी आहियां मुंहिंजी साहेड़ी आहे न हिकु उर्मिला तव्हांजी हा हूअ उर्मिला चईं की तव्हां हुनखे सुठे सां ॼाणो हा त उन ई मूंखे त पूरे न बॉडी मसाज कराइणी आहे हा त घणा पेसा लॻंदा आहिनि हा न मां इन दफ्तरु ते वेंदी आहियां न त उते मां दफ्तरु ते वेंदी आहियां हा त इन त इन इन करे मां थकिजी ईंदी आहियां उतां खां ॾाढो कम रहंदो आहे पूरो आहे न शरीर पियो सूर थिए मां आहे न पंजी तारीख़ जो फ्री आहियां तव्हां पंजी तारीख़ जो फ्री आहियो ॾींहुं जो अईं ॾींहु जो त मूंखे किथे वञिणो आहे अरे दीदी ॾींहु जो त मूंखे किथे वञिणो आहे पोइ एकटीह तारीख़ फ्री आहियो या हा सुबुह जो सुबुह जो टाइम हिकुदमि सही रहंदो सुबुह जो मां बि फ्री आहियां ऐं तव्हां बि फ्री आहियो त ईअं न ॿुधो हलो दीदी आवाज़ अचेव थी मूंखे त मिक्स तेल जी कराइणी आहे हा दीदी अघि वधीक न आहे दीदी दीदी मां तव्हांखे सुञातल मूंखे न मुंहिंजी साहेड़ीअ चईं उर्मिला चईं मूंखे की अञा दीदी थोरो घटि ॻाल्हाईंदी तव्हां टेंशन न कयो हिन खां पोइ तव्हां मुंहिंजी कयो पोइ त तव्हांखे गिराक ई गिराक आणे ॾींदीमाव ठीकु आहे